ان اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دیہی کمیٹی کے لوگ اور گاؤں کے دیہات کے لوگ سفر کا مزہ نہیں لے پاتے اور نہ ہی وہ لوگ بہت زیادہ سفر کیا کرتے ہیں دیہات کے لوگ سفر کے معاملہ میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں کیونکہ ان کو سفر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور گاؤں کی زندگی میں وہ اتنا زیادہ مصروف رہتے ہیں کہ ان کو سفر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے دیہات کے لوگ زیادہ تر قریب کا ہی سفر کرتے ہیں دس کلو میٹر یا پھر اس سے تھوڑا سا زیادہ زیادہ کا سفر ہو تو گاؤں کے لوگ اس سفر کو اختیار کرتے ہیں ورنہ عام طور پر گاؤں کے لوگ سفر نہیں کرتے ہیں گاؤں کے لوگوں کو اس وقت سفر کی ضرورت پڑتی ہے جب وہ لوگ گاؤں سے باہر کہیں دور کا ارادہ کرتے ہیں پھر جب ہم گاؤں کے لوگ باہر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ٹکٹ کی پریشانی ہوتی ہے ہمیں ٹکٹ کی پریشانی ہوتی ہے اسی طرح ہم کو انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے عام طور پر گاؤں میں لوگوں کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے اس تو اسی پیسے کی وجہ سے لوگ لوکل ٹکٹ لے کر سفر کرتے ہیں جس سے وہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں ہاں اس ٹکٹ لوکل ٹکٹ سے وہ اچھی ٹرین کا سفر نہیں کر پاتے ہیں اس اور اس کے بعد وہ لوگ جگہ جگہ پریشان ہوتے ہیں ٹرین پر پریشان ہوتے ہیں اس طرح وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں جو اچھی بات نہیں ہے